हाँ जी स्थानीय समाचार चैनल सामग्रीके मामिलामे बहुत चैनलमे भी केन्द्रीय चैनल जो बहुत बहुत बन्हियाँसँ वहाँके भाषामे हरेक रङ्गके भाषामे वहाँसँ बतबै छै लोकसबके समझमे नहि अबै छै देखियौ हमलोग तऽ लोकल भाषा छी हमसब लोकल भाषामे सब किछु बताबै छी जैसे कोनो दुर्घटना भेलै कोनो कहूँ पानि बढ़लै कहूँ कुआँ बढ़लै कहूँ किछु भेलै तऽ सब भाषाके बारेमे हमसब बतबै छी केन्द्रिय चैनल भी एगो अच्छा चैनल है जोन हमारे सब देशके विभिन्न विभिन्न देशोके बारेमे बतबै छै वहाँके बारेमे सब बतबै छै की हमसब घरमे बैठल बैठल ई सब किछु देख लै छियै की की होइवला छै मगर हमलोग भी लोकल भाषामे की करियै की सब किछु बताबेके पड़ै छै तऽ यहाँके लोकल भाषामे हमसब बतबै छी की की भेलै की नहि भेलै बैठल बैठल घरमे बैठल बैठल लोकल चैनल से ही सुनि लै छियै लोकल चैनलके बारेमे की बतबियै की बहुत एसन एसन बात है की जब हमसब घरमे बैठल बैठल ही सुनि लै छियै कहूँ गेल रहियै तऽ ओहो सुनै छियै घरसँ बाहर निकली तहिं सुनि लै छियै लोकल भाषा भी बहुत बढ़िआँ है मगर केन्द्रीय भाषा भी हमलोगके एसन है कि जे हमसब बन्हियाँसँ सुनि लै छी जे कोनो जे विदेशेमे जे की होलै जी ट्वेंटी के बारेमे ओहो सब सुनैके मिलै है उहो सब सुनैके मिलै छै की होइ छै अय देशसँ ओइ देशमे कब की होइवला है सबके बारेमे हमसबके पता मिल जाइ छै जे केन्द्रीय भाषा चैनलमे बहुत की कहू ई लोकल भाषा बहुत बहुत बन्हियाँ बात बता दै छै की हमसब गाँवमे भी रहल सब बातके बारेमे जानि रहली हरेक गाँवके बारेमे की भेलै केनि बाढ़ि एलै केनी सुखाड़ पड़लै की भेलै कहाँ भेलै सबके बारेमे बता दै छै